नालन्दा एक महाविद् महाविद्यालय छल प्रशंसित जे भारतमे प्राचीन सम्राज्य मगध अऽ आधुनिक बिहारमे एक बहुत बड़का बौध मठ छल ई ई बिहारके पास पटना बिहारके पास शरी बिहार शरीफ पटनाके पास लगभग पञ्चान्वे किलोमीटर दक्षिण पूर्वमे स्थित छै